जो फोन हांवेन घेतिल्लो तातुंत सुविधा जरी बरी आसल्यो जितल्यो सुविधा आसा त्या नजरेन ताची किमंत खूब चड आसा ओके आनी हांवें अशें आयकलां तांची जी आफटर सपोर्ट जी सिस्टम आसा ती तितली बरी ना